اسلام علیکم ہوں جی الحمد للہ خیریت سے ہیں بخیر ہیں نا ہم آپ کے مدرسے کے ایک طالب علم بول رہے ہیں میرا نام عنایت اللہ ہے تو جی ایک دو مہینے سے میرا ایک دو مہینے سے میرا پڑھائی بہت ہی لوس چل رہا ہے کہ استاد پڑھانے آتے ہیں تو پھر ہم کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کتاب کی بھی کمی ہے اس وجہ سے ہم لوگ ہم ساتھی کے سے پیچھے جا رہے ہیں پڑھائی میں یہ آتے ہیں تو بھی مطلب کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے

مجبوری ہے جیسے ابھی تھوڑا کتاب کی بھی کمی ہیں جی بس یہی ہے اور کمی کوتاہی ٹھیک ہے یہ کہنا تھا کہ پڑھائی وڑھائی کے سلسلے میں کچھ رفع ہو جائے ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا جی جی سب سب سب صحیح ہے خیریت وغیرہ بڑھیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی ہے تو پڑھائی پڑھنے میں بھی من نہیں لگتا ہے دل ول نہیں لگتا ہے اس لیے پوچھے تھے

جی جی جی جی جی جی ٹھیک وعلیکم السلام السلام علیکم